हेल' ओ मा मा खबर बायनो एह माबेसे नांगौमोन दामाथ' बिदिनो फिसाखौ आरायस' होनदों गिदिरा थिनस' इसे मोदोम गोनांसिना सारि थिनस' फिसासिना दुइस'नि हरजागोन आरो बिनि खम जानाय नङा

बेखौनो लांनोसै ए बेखौनो लांफैदो होनब्ला आरो नों गिदिरखौ लांनोब्ला थिनस' होनांगोन

दा नोङो दुइस'ना फिसासो जागोन साबैसे आलासि जाजानांगौ गिदिरखौनो लांब्लानो जायोना थिनस'निखौनो औ गिदिरानो जायो आरायस'वा खमद्राया बियो एफा मोदोम गोनां जौजोंबो जानो हागोन ओंखामजोंबो जानो हागोन मेल्ला

होनब्ला होनबा बेखौनो लांफैदो दानो लांफैगोन ना दाहायो दाहाय बेलासिआव औ दे होनब्ला औ औ दे होनबा दा बेलासिआव लांफैदो दावालाय हमनांखाया नोङो बाख्रिआवनो दंखायो बिनिफ्रायनो हमना हरब्लानो जागोन औ जाबाय होनब्ला

औ औ औ जाबाय दे औ दे दाहाय लांफैदो औ दे होनब्ला दोनदो दे